हम दरभङ्गा जिलाके स्थानीय निवासी छी हमर नाम विष्णु भेल हमर घर भेल अऽ पाली पञ्चाइत नगर पञ्चाइत पालीमे हमर घर भेल दरभङ्गा जिलामे विकास बहुत बढ़ि रहल छथिन जनसख्याके बारेमे होइ या फेर कामके लऽ कऽ होइ या पढ़ाइके मामले से होइ या साँस्कृतिकके मामले से होइ या मिथिलाञ्चलके अधिक कोनसे देखिऔ तऽ हरेक चीजमे जे छै आब विकास भऽ रहल छै आओर बहुत अत्यधिक भऽ रहल छै दोसर बात रहलै कि दरभङ्गा जिलामे जे छै साफ सफाइके लेल जे छलै पहिले जे इस्थिति रहै ओहिसँ काफी अभी बेटर अछि ओहिके बाद साफ सफाइके अभियानमे जे छै रोजके झाड़ू मारनाइ रोजके साफ केनाइ पूरा जे छै रोडके क्लीन साफ दिस दैट जे होइ छै सबकिछु जे हइ बढ़िआँसँ होइ छै आओर सफाइ अभियानमे तऽ कहल जाइ तऽ मैथिलीके भाषेमे बहुत अच्छा करै छथिन दरभङ्गा जिला भी बहुत उपर जा रहल अछि आओर हम जे विधानसभामे रहै छी ओइ विधानसभाके विधायक हमर मिसरी लाल यादव छथिन जे आजसँ दुइ साल पहिले जे इलेक्शन भेल रहै तऽ ओहिमे चुनल गेल छलखिन

मिसरी लाल यादव जे छथिन विधायक हमर एम एल ए जे बहुत अच्छा काम करै छथिन कहल जाए बहुत अच्छा मानिकऽ चलू कतहु भी किछु होइ छै अगर कोनो घटना अइसन तऽ ओहि घटनाके स्थलपर ओ विधायकजी खुद आबै छथिन देखै सुनैके लेल कि की कोना भेलै आओर बढ़िआँसँ देखिसुनिके ओहिपर निराकरण लोकके अच्छासँ करै छै काम आओर विधायकजी जे छथिन हमरासभके लेल जे छै बहुत अच्छा करै छथिन आओर करैत रहथिन ओ एहिसँ पहिले पनरह साल पहिले पनरह साल तकरीबन पनरह सालसँ जे छै आर जे डी के सरकार छलखिन विधायक आर जे डी के विधायक छलखिन लेकिन पनरह सालके बाद इस इस बेर जे हइ बी जे पी के भेलै मिसरी लाल यादव तऽ पहिले ओतेक उन्नति नहि रहथिन आब जे छै उन्नति जबसँ मिसरी लाल यादव अएलखिन ओहिदिनसँ उन्नति बहुत ज्यादा भऽ रहल छथिन इसकुल हइ कॉलेज हइ साँस्कृतिक हइ हरेक चीजमे जे छै बहुत अच्छा करै छथिन आओर कहल जाए तऽ हमरासभके दरभङ्गा जिलामे जे छै बहुत किछु अइसन छै जे बदलि चुकलै बहुत किछु आओर हमर गामके जे छै मेयर साहब मेयर बहुत अच्छा छथिन ओहिके बाद हमर गामके जे वार्ड सदस्यसभ छथिन वार्ड सदस्यसभ बहुत अच्छा काम करै छथिन किनको कोनो तरहके समस्या होइ दिक्कत होइ वृद्धा पेन्शनके आओर अऽ इन्दिरावासके या आओर कोनो भी चीज जतना छथिन तऽ ओसभ बहुत अच्छासँ करै छथिन कोनो गरीब मजदूर छै गरीब मजदूरके सहायता करै छथिन कतहु आइ कल्हुका डेटमे कोनो घटना भेलै तऽ ओहि घटनास्थलपर जाकऽ अपनहिसँ देखिसुनिकऽ हुनका निराकरण करै छथिन आओर भी जे छै बहुत अच्छा मानल जै बहु बहुत हमरासभके बेटर अछि आओर एनाहिते करथिन हमरा विश्वास अछि एनाहिते करथिन आओर पर्यावरणके लेल जे छै अहाँके अऽ जाहिसँ अऽ रोडसब छथिन तऽ रोडसब तऽ साफ सुथरा रहबे करै छै पर्यावरण पहिलेसँ काफी सुन्दर अछि आब गाछ बिरिछ पेड़ पौधा जे लगै छै ओ सबके लेल सरकार ने हमरासभके लेल जे छै वार्ड सदस्यके चुनल गेलखिन मोहल्लासबमे हरेक मोहल्लामे वार्ड सदस्य अपन अपन छै तऽ ओसभ बढ़िआँ धिआन दै छथिन पर्यावरणपर साफ सफाइपर पढ़ाइ लिखाइपर बच्चाके जे होइ छै जे भी चीज होइ छै ओसब करै छथिन

आब कि कहब इएहपर बहुत